मुझे खेती करना अच्छा लगता था उसमें पौधे लगाना जैसे फूल हो गया साग सब्ज़ी लगाना उगाना अच्छा लगता है इसलिए मैं उसे बहुत शौक़ से करती हूँ